मां जॾहिं नंढी हूंदी हुअसि तॾहिं मुंहिंजी मम्मी मूंखे ड्रॉईंग क्लास में मोकिलियो हुअईं पोइ मां धीरे धीरे उन ड्रॉईंग क्लास में तॾहिं असांजी आर्थिक स्थति सुठी न हुई तॾहिं बि मुंहिंजी मम्मी वेचारी जेको बि कमाईंदी हुई उहो मुंहिंजे पपा उनमां असांखे ड्रॉईंग क्लास पर पोइ असां थोरे टाइम में उहो ड्रॉईंग क्लास छॾे करे पाणेई पाणेई घर में प्रेक्टिसूं करे घर में सॼो ॾींहुं कमु करे ऐं सिखंदा वियासीं सिखंदा वियासीं उनमें हाणे असांखे एॾो सुठो हथु वेही रहियो आहे ऐं एॾो सुठो असांजो हथु सु थी वियो आहे के असां जेको बि हाणे कयूं था उनमें असांखे सुठी सक्सेस्फ़ुली मिले थी इन करे असां हाणे इहो ठी तरहं ड्रॉईंग करे इन्हनि खे घर में असां रखंदा आहियूं असां ॿारनि खे बि इनमां ई ड्रॉईंग सेखारी आहे पाड़ेवारनि खे बि सेखारींदा आयूं असां वटि ॿार सिखण ईंदा आहिनि पड़ोस जा उन्हनि ॿारनि खे बि मां सेखारींदी आहियां अजु उहे ॿार बि सुठी सुठी ड्रॉईंगूं ठाहींदा आहिनि ऐं मूंखे उन ड्रॉइंग जो ॾाढो अनूभव सुठो मिली वियो आहे हाणे मूंखे कोई बि चित्र ॾींदा आहिनि त मां आराम सां करे वेंदी आहियां मां बि करे वेंदी आहियां मां पंहिंजे ॿारनि खे बि कराईंदी आहियां इन करे मूंखे ड्रॉईंग ॾाढी वणंदी आहे छो त मूंखे ड्रॉईंग एतिरो वणंदी आहे जो नंढपण में असांखे असांजी माउ सेखारी असांजे ॾाॾे सेखारी इन करे असांखे ईअं लॻंदो आहे के ड्रॉईंग ॾाढी सुठी शइ आहे सभिनी खे सिखणु खपे सभिनी करणु घुरिजे